दासान्दि गामिफ्राव गोरों आबादारि मावथि नागिरनो बेराथ खस्थ' जायो मानो होनोबा बांसिन सुबुङानो हाजिरा दिन हाजिरा मावनायाव गोसो होयो रिक्सा सालायनाय सोरबा सिमेन्ट बस्ता थिखोहैनाय बिदियावसो बांसिन गोसो होयो मानो होनबा जोंनि आबादारि मावनायनि फिथाइया बोसोराव खननैल' होयो सिजनेलसो जायो नालाय बियो बोथोर लानानैसो जोंना आबादारि खालामनाय जायो नालाय नंखायनो जों गोरों मावथिफोरखौ मोननो गोब्राब जायो आजिखालि आरो दासान्दि हाजिरा मावग्राफोरनि बेसेनाबो बांबाय नोङो बाजौ रां लायो सानसेयावनो दा बिनि थाखायनो बेराद खस्थ'